असांजे सिंधी ॿोलीअ में एहिड़ा जाम अख़र आहिनि एॾा मिठिड़ा अख़र आहिनि ऐं जंहिंमें भई सभिनी जो आदरु थींदो आहे असांजे ॻाल्हाइण में असांजी सिंधी ॿोली एॾी मिठिड़ी आहे सभिनी जो आदरु आहे आदरु थींदो आहे उनमें पंहिंजाइपो हिकिड़ी भावना असांखे उत्पन्न थींदी आहे उनमें माना जीअं मिठिड़ी ॿोली आहे ॾाढी भई कीअं असां कंहिंसां मिलंदा आहियूं ईअं आहे भाऊ हरे राम दादा ख़ुशि आहियो हा कीअं आहिनि घर वारा ॾिसो इनमें केॾो मस्तु माना कहिॾी मिठाइण आहे सिंधी ॿोलीअ में असांजे ॾाढी सुठी आहे असांजी मिठिड़ी ॿोली असां माना ॾाढो आदरु हूंदो आहे वॾनि खे नंढनि खे ऐं ॾाढी माना दिलि खे छुअंदड़ु आहे सिंधी ॿोली दिलि खे छुअंदड़ु में असांजी मिठाड़ी ॿोली आहे